मैं अपने आस पास और गाँव में बहुत बार जाती हूँ और मैं वहाँ के इस्कूलल्स को के अन्दर की व्यवस्था को देखने जाती हूँ गाँव के अन्दर की व्यवस्थाओं की बात की जाए अगर इस्कूल की तो ब कहीं कहीं बहुत ही बेकार कंडीशन है जहाँ हम आप ख़ुद दो सेकंड के लिए भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो वहाँ वहाँ बच्चे छः छः सात सात घंटे बेठ कर पढ़ाई करते हैं एक गाँव के इस्कूल के अंदर मैंने देखा था कि वहाँ पानी की बिल्कुल अच्छी व्यवस्था नहीं थी इतना गर्म पानी आ रहा था इतनी गर्मी के अन्दर तब मैंने वहाँ सरकार को भी एप्लीकेशन लिखी थी और अपने किसी मिलने वाले जो ट्रस्ट वग़ैरह होता है ट्रस्टी होते हैं उन से भी बात की थी फिर मैंने वहाँ पर पानी की एक छोटी सी मशीन लगवाई थी जिस से बच्चे ठंडा पानी पिते हैं शहरों के अन्दर इस्कूल की कंडीसन काफ़ी अच्छी वहाँ पर वहाँ की पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है लेकिन गाँव के अन्दर थोड़ी सी स्थिति ख़राब होती है मैं हर इस्कूल का नहीं बोल सकती हूँ काफ़ी सरकारी इस्कूल ऐसे भी थे जहाँ प्राइवेट इस्कूल से भी अच्छी साफ़ सफ़ाई पानी की व्यवस्था टीचर्स की व्यवस्था हर चीज़ बहुत अच्छी थी हर कमरे के अन्दर कैमरा लगा हुआ था सी सी टी वी एडूकोम एजूकेशन थी लेकिन कुछ कुछ गाँव के ऐसे इस्कूल थे जहाँ की स्थिति मुझे बहुत मतलब बेकार लगी दयनीय लगी मैंने उन बच्चों के लिए जो है कुछ अच्छे कार्य भी किए और मैं वहाँ उसी उसी उद्देश से जाती थी कि वहाँ बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कैसी है यही इसी उद्देश्य को ले कर मैं गाँव और बाहर गाँव और शहरों की मैं बार बार जाती हूँ उनकी इस्कूलस का निरक्षण करने के लिए बच्चों से ख़ुद मिल कर उनकी समस्याओं का हल करने की कोशिश करती हूँ